असांजे हिते मैट्रो सिटीस में जॻहियुनि जॻह ते न्यूज़पेपर वारा हूंदा आइन या तरह तरह जी भाषाऊं जा पेपर हूते हूंदा आहिनि त असां हुते वञी करे न्यूज़पेपर पढ़ी सघंदा आहियूं अगरि सम्झो जंहिंजे घर में न्यूज़पेपर नथा अचनि या घणेई माण्हू हूंदा आहिनि जेके न्यूज़पेपर न घुराए सघंदा आहिनि या न ईंदा हुन जे घर में त हू हुते वञी करे हर भाषा जा न्यूज़पेपर प्राप्त करे हुते पढ़ी सघंदा आहिनि